हैल्लो हांजी हां कोई कोई गल्ल निं लेलो माराज हिंदी रक्खी दी इंग्लिश मैथ ईवीएस जीके आईक्यू हां हिंदी दी ऐ इंग्लिश दी बी ऐ पैसे ते तुस आओ दुकान पर दिक्खी लैओ केह् स्हाब कताब बनदा कन्नै होर बी कुछ ले लैयो बच्चें ताईं स्टेशनरी दी दबकान ऐ सारा कुछ ऐ पैंसलां स रवड़ हां पैंसलां रबड़ स्केल सारा कुछ ऐ रक्खे दा कवर शवर सब कुछ रक्खे दा तुस आइयै आपें दिक्खी लैओ सारा सारा समान रक्खे दा अज्ज ते मेरे कोल टाइम हैनी ऐ तुस कल्ल आयो इयां करो कल्ल शाम्मी आयो हां कल्ल आयो ते कन्नै दिक्खी लैयो आप्पे केह् केह् चाहिदा ते कन्नै अपनी मनपसंद दा ले लैयो सब कुछ

पैसे दिक्खी लैओ किन्नियां कताबां तुसें किन्नियां लैनियां किन्ना समान लैना जिन्ना समान लैना होग उस स्हाबा दे पैसे बनी जाने दिक्खी लैयो फिर तुस आओ ते सेहि फिर दिक्खी लैयो हां